जोङो बैसागो बोथोराव जौ लोंनानै बक्सजों गोबां बैसागु मेथाइ मोसानाय जायो लोगोसे आरो जों आवगाय उन स्कुलाव फरायबाय थानाय समावबो कृस्टि मोसानाय जायोमोन आरो मोसानाया गोबां रोखोमनि दङो बागुरुम्बा मोसानाय खेराइ खेराइ मोसानाय दाउस्रि देलाय मोसानाय रोनसोन्द्रि मोसानाय बारलांम्फा मोसानाय गोबां रोखोमनि मोसानो जोङो मोसायोमोन सिख्ला समाव बोथोराव फांसनफोरावबो जोङो गोबां मोसायो

मोसानायजों लोगोसेनो जोङो जंखायलायनानै गोबां सेंग्राफोरा नोजोर खालामोमोन आरो आङो मोसानोबो जोबोद मोजां मोनो मोसानायवबो गोबां रोखोमनि मोसानायावबो गोसो होनानै मोसायो